ہاں ہیلو و علیکم سلام کون بول رہے ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سب ٹھیک ہیں ہاں سب ٹھیک ہے گھر ہاں آپ ہیں نا آپ ٹھیک ہے نا

ہاں ہاں ہاں ہاں بہت سارے ایسے آدمی تھے کہ جنگ آجادی میں حصہ لیے تھے جیسے جمال سر ہیں نا اس کے دادا فریڈم فائٹر تھے ہاں ہاں مسلمان تھا اس کے دادا کا ناصرالدین تھا ہاں اور بہت سارے آدمی ہیں جیسے جمشید صاحب ہیں بہت سارے آدمی ہیں ہوں یہ ہاں ہاں ہاں وہ سب آدمی گاندھی جی کے ساتھ چلے تھے ہوں ہاں مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں اور کام کرنا چاہیے ہاں اور مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کتنے کام کیا مسلمانوں کے لیے ہاں ہاں اپنے ہندوستان میں کتنے آدمی آزاد کرنے کے لیے اپنا جان دی ہاں ہاں اچھی بات ہے اور کوئی سوال ہو تو میرے سے پوچھ لیا کریے جی ٹھیک ہے ٹھیک وعلیکم سلام